उत्तर भारतान चड कडे हिंदी भाशा उलयतात तेंच्या राज्यांच्यो भासा आसात पूण चडशें सगळी कडेन हिंदी उलयतात आनी दक्षीण कडेन मात प्रत्येक राज्याच्यो म्हणजे उदाहरणांत कन्नड तामीळ मल्याळम अश्यो भाशा उलयतात आनी थंय हिंदी मात्शी चडशीं उलयनात आनी मुद्दामून जाणा आसून पासून थंयसले लोक हिंदी उलोवपाक पळयनात आतां शेतीच्या बापतीन पळयत जाल्यार भारतांत गंवाचें उत्पन चड येता आनी गंवा बरोबर सांस्वांचोय उपयोग चड जाता आनी दक्षीण भारतांत चडशें तांदूळ वापरतात किंवा आमी जाका भात म्हणटा ताचोच वापर चड जाता आनी खोबरेल तेल वापरतात उत्तर भारतांत एकदम जो उत्तर भाग आहा म्हणजे ज्या जाग्यार हिमालय आहा त्या जाग्यार मातशें जाड कपडे वापरतात आनी दक्षीण भारतांत चड कडक वत आसता ते खातीर मात्शें जाड किंवा पातळ अशें कपडे वापरतात उत्तर भारतांत चड फावटी पूर येता कारण थंय हिमालय लागीं आहा आनी त्या सायडीन खूब नदी आसात त्या मानान पूर येवपाचे प्रमाण दक्षीण भारतांत मातशें कमी आसात तशें पळयत जाल्यार दक्षीण भारतांत पाण्याचेय प्रमाण किंवा लोकांक जें पाणी मेळटा तेय बी मातशें कमी आसता आनी दुसरें म्हणजे उत्तर भारतांत हिमालय आसा आनी दक्षीण सायडीन तिनूय भागांनी समुद्र आसा आनी चड डोंगर दर्यो म्हणटात तशें आसा हिमालयाचें सायडीक जरी दोंगर आसले तरी थंयसले तापमान थंड आसता आनी दक्षिणेचे सायडीन मातशें चड वत लागता